आई है मिर्ज़ापुर में जैसे काम बड़े है काम जैसे सरकारी है सरकारी में आज कल है सरकारी में करते हैं मिल गया रुपये में दस चार आना लगा है बारह आना नहीं और जब और कोनो कंपनी है सरकारी नहीं और कौन कंपनी उसमें जहाँ काम बदे करे बदे उसको ऊना लगेगा ऊना लगेगा जो ये सब बदे वो कौनो कंपनी नहीं है वह है एक आध दो है अपन सरकारी में है वो है उसमें काम करने के लिए भी झाड़ू वारु वाला जो काम है उसी में आज कल रुपया में रखते हैं चोली लग जाते हैं बाहर आना नहीं लगते हैं जहाँ देखो ठीक पैसे बदे नौकरी नहीं मिलता है कौनो चीज़ नही कौनो समझ में नहीं आता है क्या हम लोग करे किधर जाएं काम बदे तलाश बदे तो सब मिलता है जी को लगा है उसको मिला है कोई के दस हज़ार मिला है कोई के ग्यारह हज़ार बारह हज़ार ऐसे दे रहे हैं उन नो में कैसे पेट पलेगा कैसे नहीं वह सब करते हैं वह परेशान रहते हैं अच्छा भी यही है पहला नंबर ये थी एक्को कंपनी नहीं है कंपनी बदे सब मोहचार रहते हैं कहाँ जाए करने के लिए कैसे नहीं कैसे खाते है कैसे जीते है सब अब सब अपन मज़दूरी पर कराते हैं जाते हैं काम धाम बदे इधर उधर तलाश में रहते हैं काम नहीं है मिर्ज़ापुर में कहाँ उन्हें जगह लोग जाएं कहाँ जाएं पहले होता रहा अब अनशन हो गया काम बदे बहुत ढीला चल रहा है कौनो माल नहीं जहाँ जाओ भाई यही कहते हैं माल नहीं जा रहा है तो आदमी कैसे रखेंगे कैसे चलेगा सरकार जो सरकारी है उसको लगे हैं काम उसका मिलता है और करते और वह जा रहें हो जो नौकरी मिला है वो सही है नौकरी वालों को हाँ और ग़रीब बरो वालों इधर उधर जो कंपनी में करते रहे उसको निकाल दे रहा है किए हैं ऐसा नही करता होई पता है ग़रीबों को हर जगह परेशान है